हाँ मैं कोटक महिन्द्रा बैंक से बात कर रहा हूँ मैनेजर एस तिवारी अच्छा तो आपको कितने तक का लोन चाहिए कार लोन में पन्द्रह लाख तक के आपका ऑलरेडी अकाउंट है कोटक महिन्द्रा बैंक में

अच्छा अच्छा हाँ हाँ याद आ गया मुझे हाँ तो तो आपको पन्द्रह लाख का लोन चहिए है तो आप उसके बिहाफ़ में कुछ आपके पास रखने के लिए है या आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट में कुछ पैसा है जिसके बिहाफ़ में हम आपको लोन दें

एफ डी है आपकी तो हाँ तो वो जो आपका अकाउंट है जिसमें आपकी एफ डी है उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि पासबुक पासबुक की फाेटो कॉपी वगैरह और आपके सिग्नेचर लगेंगे जो डॉक्यूमेंट्स भरवाएंगे उसमें तो फिर उसके बाद शायद पाँच छः दिन में आपका लोन अप्रूव होके आपकाे पैसा मिल जाएगा आपको लोन मिल जाएगा हाँ तो आपको कितने पीरियड में आप ये लोन वो कर देंगे आप कम्प्लीट कर देंगे पाँच साल हाँ तो पाँच साल में आपका इंटरस्ट रेट ट्वेन्टी परसेंट रहेगा अमाउंट पे इंटरस्ट रेट को अगर आपको कम करना है तो आपको कम से कम समय में लोन खत्म करना पड़ेगा तो उससे आपका इंटरस्ट रेट कम होएगा जैसे अगर आप तीन साल पे लोन खत्म करते हैं तो आपको पन्द्रह परसेंट इंटरस्ट लगेगा और पाँच साल में आपको बीस परसेंट लगेगा और दो साल में आपको बारा परसेंट इंटरस्ट रेट लगेगा

आपका जो लोन है वो आपको मिल जाएगा आप पाँच दिन में जब आप डॉक्यूमेंट्स सब्मिट करेंगे और पूरी प्रोसीजर अपन की हो जाएगी उसके बाद पाँच दिन में आफ्टर फाइव डेज़ आपका ये कम्प्लीट हो जाएगा आपको मिल जाएगा लोन आप आपकी आपकी आई डी लगेगी एक जो आई डी प्रूफ वगैरह आपकी फ़ोटोज़ लगेंगी और आपके बैंक अकाउंट की डीटेल्स जो हैं और यानी पासबुक वगैरह उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी और ये पूरा बाकी ऑनलाइन प्रोसीजर रहता है आप जिस दिन आएंगे तो आपको बैठ के वहाँ पे वो फॉम वगैरह ऑनलाइन भी फिल करवा दिया जाएगा आपका फिंगर प्रिंट वगैरह फ़ोटो वगैरह जो भी लगेगी तो वो ऑनलाइन सब्मिट हो जाएगी तुरंत तो आपका वो तो हो जाएगा आप बाकी ये बताऍं कि आप कब तक कि आ पाएंगे ये बैंक हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका ऑनलाइन प्रोसीजर है जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब तो हम आप जब यहाँ बैंक में आओगे तो आप को बैठा के अपन लोग करवा देंगे कि हाँ आपकी आपका फॉम यहीं पे फिल करवा देंगे इस्टाफ के थ्रू फिल हो जाएगा फॉम वगैरह लेकिन आप कब आओगे ये फॉम वगैरह फिल करवाने लोन आपको कब लेना है

इसी हफ्ते आपको चाहिए तो आप बैंक आ जाइए आज आ जाइए नहीं तो कल तक कि आप आ जाइए देख के हाँ तो बाकी बाकी जो भी रहेगा जैसे इंटरस्ट रेट वगैरह उस हिसाब से आप कितना भी डाउन पेमेंट कर रहे हैं वगैरह वो आपको उस टाइम समझा देंगे और अच्छे से कि ठीक है ओके वेलकम